گاؤں میں بہت سارے فیلڈ ہوتے ہیں کھیلنے کی جگہ ایسپیس زیادے ہوتے ہیں مارے گاؤں میں کھیت کھیت میں بچے لوگ دن بھر کھیلتے رہتے ہیں گاؤں میں بہت ساڑا زمین کھیت ہوتا ہے اور شہر آر میں تو جگہ کی بہت کمی رہتی ہے بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے ہوتا ہے بچے لوگ کھیل نہیں پاتے ہیں شہر میں جیسے کی لوڈو وغیرہ فون میں ہو لوڈو ہو گیم کھیلتے رہتے ہیں بچے لوگ کیونکہ شہر میں جگہ کافی کم ہے اسی لیے بچے لوگ گھر میں کھیلتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں تو کھیت ہے فیلڈ ہے کھیلنے کی جگہ ہے ایسپیس زیادہ ہے ہم لوگ بہت اچھے سے کھیلتے ہیں دن بھر بچے لوگ کھیلتے رہتے ہیں گاؤں میں شہر میں تو جگہ کی کمی بہت ہے تو یہ ہر جگہ بلڈنگ بلڈنگ پورے جگہ پہ رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو بہت جگہ ایسپیس کی کمی نہیں ہے کھیت وغیرہ زیادہ فیلڈ رہتے ہیں